جی ہاں ہم نے اپنے اسکول میں بہت سارے سائنٹسٹوں کے بارے میں سنا ہے جس میں سب سے فیمس سنیتا اشرو اور اے پی جے عبد الکلام ہیں یہ ہمارے دیش کے لیے بہت ساری محنت کیے بہت ساری قربانی دیے اور نہ یہ ہمارے دیش کے لیے جو اچھا ہوتا تھا وہ کرتے تھے ہر ایک چیز کرتے تھے وہ بہت اچھے تھے یہ ہر ایک چیز فائدے کے لیے کرتے تھے جو بھی کرتے تھے اور یہ بہت ساری چیز چاند اور یہ ان کا نا اسرو کا ایک آفس رہتا تھا وہیں رہتے تھے اور وہاں ان کے پاس بہت سارے آدمی بھی رہتے تھے جسے وہ یہ ایک سائنٹسٹ تھے جو کام کرتے تھے اور چاند پہ بھی گئے ہوئے چاند بہ بہت سارا کام وام کرتے تھے وہاں بہت ساری چیز کے لیے بہت ساری چیز کے لیے چاند پہ گئے ہیں آئے ہیں بہت بار گئے بھی اور یہ نا فیمس سائنٹسٹ ہے اور ان کے بارے میں نہ بہت جگہ چرچے بھی ہوتے ہیں اسے میں ٹی وی پہ ہو یا موبائل پہ ہو سب دیکھتے ہیں ان کی ان کی ان کے پرانی پرانی کہانی دیکھتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں یہ کون ہے کیا کرتے تھے اور نہ یہ بہت سارے بہت اچھے تھے اور ایماندار تھے مان لیں ہمارے دیس کے لیے بہت ساری چیز چیزوں نے انہوں نے کی ہے جو کہ سب کے لیے فائدے فائدے میں ہیں جس کا نام ہے اے پی جے عبد الکلام اور یہ بہت اچھے جانے والے ہیں ان انہیں سب جانتے ہیں اور اسکول میں بھی بات ہوتی ہے اور راشٹریہ گیت میں بھی ہوتی ہے